भारतके लाइफलाइन अभी भारतीय रेलवे छलै भारतीय रेलवेमे लोक बहुत सारा लोक सफर करैत छलै भारतीय रेलवेमे लगभग तेरह लाख लोक नौकरी करैत छलै भारतीय रेलवे सभसँ ज्यादा रोजगार देने छलै भारतीय रेलवेके चलते लोकके टाइम बहुत बचैत छलै आओर सही टाइमपर ने लोक अपन अपन ऑफिस जाइत छले आओर आओर लोकसभके अपन पर्सनल गाड़ी भी छलै ओहिसँ सभलोक ऑफिस जाइत छलै आओर सभसँ ज्यादा सुविधा भारतीय परिवहनमे छलै अपन पर्सनल गाड़ीसँ ने सभ टाइमपर ने ऑफिस जाइत छलै सभ यात्राके लेल सभसँ बढ़िआँ सवारी छलै साइकिल साइकिल हमर पर्यावरण साइकिलसँ हमर पर्यावरण स्वच्छ रहैत छलै ओहिसँ हमर वातावरण पूरे शुद्ध रहैत छलै काहे कि साइकिल प्रदूषण नहि करैत छलै इसीलिए यदि भारतके परिवहन परिवहन नियममे एनी